خاندان کی خواتین ماہی گیری میں اس طرح مدد کرتی ہیں ہم لوگ جاتے ٹائم سب سے پہلے وہاں جانے میں جتنا وہاں جانے کے بعد ہم لوگ جو وہاں جتنے ٹائم اسپنڈ اسپنڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے کھانا بناتی ہے کھانا بنانے کے کھانا بنانے کے بعد ہم لوگوں کو کھانا پیک کر کے ہم دے دیتے ہیں تھیلا میں اس کے بعد اس کے بعد جال تیار کرتے ہیں اور بنسی کو تیار کرتی ہے جال میں جتنے بھی پریشانیاں ہوتی ہیں پھٹ جاتی ہے یہ وہ ان کو سل کر کے دیتے ہیں ہمارے لیے بہت مدد کرتی ہیں وہ جال جال کو پھر پیک کر کے جال کو فولڈ کر کے ہم لوگوں کو دیتی ہیں پھر ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ وہاں جاتے ہیں تو اس کے لیے اس کا بھی وہاں کھانا کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں تو اس کے لیے وہ تو بنا وہ بھی بنا کے دیتی ہے اس کے بعد ہم لوگ لوٹتے ہیں لوٹنے کے بعد ہم لوگوں کو پھر سے جال کو واپس واپس وہ صاف کرتی ہے اور بنسی کو سیدھا کرتی ہے ٹیڑھی ہو جانے کے بعد ان کو سیدھا کر کے کوئی بنسی کا یہ دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو دھاگا کو صحیح کرتی ہے دھاگا کو واپس واپس باندھ دیتی ہے اور ہم ہم لوگ آتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ بہت گندے ہوتے ہیں ان کے لیے ہم لوگ ہم لوگ جاتے ہیں پوری طرح فریش ہونے کے لیے تو فریش ہونے میں وہ پانی لا کے دیتی ہے اور بات رہی وہ وہ ماہی گیری نہیں کرنے جاتی ہے وہ پردے میں وہ پردے میں رہتی ہے وہ گھر کا کام کرنا وہ کرتی ہے گھر کا کام جتنے بھی ہیں ہم جب جیسے کوئی بھی کام ہو گھر کا جیسے ہم لوگوں کو جال بنا کے دیتی ہے یہ وہ سب کچھ کر کے دیتی ہے لیکن وہ ماہی گیری کرنے نہیں جاتی ہے ظاہر سی بات ہے وہ پردے میں رہنا چاہتی ہے اور رہنا بھی چاہیے پردے میں رہنا عورت کو بہت اچھی بات ہے خواتین کو پردے میں رہنا بھی بہت اچھی بات ہے صحیح بات اور اس کے بعد وہ فریش ہم لوگ فریش ہو جاتے ہیں تو فریش ہو جانے کے بعد وہ کھانا پھر سے لگاتی ہے ہم لوگ کھانا بھوکے رہتے ہیں وہاں سے آنے کے بعد ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں ہماری خواتین ماہی گیری نہیں کرتی اور وہ گھر میں پردے میں رہتی ہے